टी वी कार्यक्रम में मैं सावधान इंडिया देखना पसंद करती हूँ और इसी से मैं मनोरंजन होता है मेरा क्योंकि उसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बताई जाती हैं जो कि शिक्षाप्रद होती हैं और उनसे कुछ सीखने भी मिलता है और मेरा मनोरंजन भी होता है मेरा समय भी पास हो जाता है तो मुझे वो देखना ज़्यादा पसंद है